घुइयाँ घुइयाँ हमको लेना है अ ऐं दस कुन्टल दस कुन्टल घुइयाँ हमें तुमसे लेनी है हाँ दस कुन्टल तो आप ये बताइए कि कितने की मिलेगी

अच्छा और जो दूसरी वाली है अच्छा और क्या चीज रखते हैं अच्छा

तो ये इन चीजों के रेट क्या हैं अच्छा अच्छा हाँ ठीक है अच्छा हाँ ठीक है हाँ हाँ तो यही हम सोच हम ये सोच रहे हैं कि हर एक चीज के रेट हमको मिल जाएँगे फिर हम आपको आडर दे देंगे तो आप भेज दीजिएगा

हाँ न हाँ अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा वो क्या भाव है उसका क्या भाव है अच्छा

अच्छा हाँ तो आप ऐसा कीजिए एक एक कुन्टल आप नोट कर लीजिए हर एक चीज एक कुन्टल रखिए उसके बाद में हम बाद में आएँगे तब आपसे लेले लेंगे और फिर अब आपसे नमस्ते